سوال ہے کہ آپ کیا آپ نے تصویریں لینے کے لیے کہیں کا سفر کیا ہے جی میں نے تصویریں لینے کے لیے نینیتال کا سفر کیا ہے اور ایک مرتبہ فوٹو لینے کی غرض سے ہم لوگ پوکھرا مطلب نیپال میں پڑتا ہے وہاں بھی ہم لوگ گیے تھے ہندوستان کے وہ کون سے مقامات ہیں ہندوستان کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں میں فوٹو لینے کی غرض سے جانا چاہتا ہوں اس میں آپ کا بنگلورو ہو گیا مہاراشٹرا وہاں بھی بہت ہی اچھی اچھی فوٹو ہو جائیں گے چنڈی گڑھ ہو گیا اور کیا نام ہے میگھالیہ ہو گیا بہت اچھے اچھے وہاں فوٹو آئیں گے وہاں میں جانا چاہتا ہوں فوٹو لینے کی غرض سے